وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے جی الحمد للہ بڑھیا جی جی جلال گڑھ کام جو گاڑی گھوڑا کا جو انتظام ہوگا ہم کریں گے ان شاء اللہ اور اس کے ساتھ چائے کی چائے کی پتی کے جو باغان ہیں وہاں بھی گھما دیں گے

ٹھیک ہے ہوٹل بھی ملے گا ان شاء اللہ اس کا بھی انتظام کر خرچہ وہی ٹوٹل ایک آدمی دس ہزار روپئے کے اندر کرایہ ورایہ سب اسی میں رہے گا تین آدمی کا ہوٹل میں ہوٹل میں آپ کو رہنے سہنے کے لیے روم ملے گا اس میں ساری چیزیں ہیں بیڈ روم ہے اور پانی لائٹ سب ویوستھا رہے گا

یہ لگ بھگ وہی پچاس ساٹھ کلو میٹر دور پڑے گا ہوٹل میں جی جی ڈرائیور ان شاء اللہ اس کا بھی انتظام کر دیں گے گاڑی کا انتظام کر دیں گے ڈرائیور بھی ہمارا رہے گا آپ لوگ صرف جی جی ہم آپ جی جی جی اگر آپ لوگ پانچ آدمی ہیں تو پچاس ہزار روپئے خرچ پڑے گا جی جی جی تو بتائیے ہاں فائو سٹار ہوٹل ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ